आं मोसौ फिसानि थाखाय गोबां जोथोन लायो बिमाया जुदि बा दिलिभारिफोर जादोंबा बिमानि थाखाय मोजां गांसो होयो आरो मोजां थाम्फैफोर अरगोन होन्नानै आं मोजां जथ्न' लायो मुसारि थुसारि लाबोनानै हायो आरो बेनिफ्राय आं बेनिफ्राय फुंबा गासै गोबोरफोरखौ साफा खालामनानै गारना हायो मोनामगोन हासुदैफोरखौ मोजां दै लुनानै गारना होयो बेनि थाखाय आरो माबाफोर एम्फौ एनला अरदोंबा ट्रिटमेन्ट लायो भेटेनारिआव थांबाय दिपारेन्टनि मानसिनो अमुख आंनि मोसौआ बिदि बिदि जादों आरो थाम्फै अरोबा मुसारि सोंनानै होयो आरो बेनिफ्राय आपुनार बेथिं बेसेबां गाइखेर ओंखारो ओंखारा मानि थाखाय दुर्बल जाखो बिमाया बिमाया जुदि मोजां नङाबा फिसाया दुरबल जायो आरो बिमाया मोजां दानापानि होनो हाबासो बिमायाबो गाइखेर होनो हागोन बिनि थाखाय आं मोजां जथ्न' लायो आरो बेनिफ्राय आरो बेनिफ्राय जि समाव आं फुङाव गासै नायो मोनायाव गासै नायो बेखौ आंनि कम्पालसरि हिसाबै आंनि दिउटि सारभिस होन्नानै आं नायनानै लायो खुनु मोसौआ एसुबिदा जानो नाङा आरो दैफोर सेरदों नामा माबाफोर क्लिन जादोंना जायाखै ना आनक्लिन आं क्लिन खालामनो सेस्था खालामो हदाय र' आंनाव मटर दं मटरखौ आं वास खालामनानै होयो खिफोरखो साफा खालामो आरो पेसापफोरखौ साफा खालामनानै होयो जे थाम्फैफोरा माबा मोनसे बा असुबिदानि खुनु खालामा होन्नानै आं बेनि थाखाय मोसौफोरखौ मोजां जथ्न' लायो बेनो आरो खोथाया